नमस्कार हांव रेडमी नोट टेन ह्या फोना बद्दल पॉजिटीव फिडबेक दिवपा खातीर आयिल्ले आसा रेडमी नोट टेन हो फोन हांवें म्हज्या पप्पा खातीर ताचे बर्थडे दिसांक घेतिल्लो फोन घेतल्यार एक म्हयनो जाल्लो आसा सो एक म्हयन्या नंतर हांव हो पॉजिटिव्ह रिव्ह्यू घेवन आयिल्ले आसा रेडमी नोट टेनान सगळ्यान बेस्ट फिचर म्हळ्यार हांची स्क्रिन खूब व्हड आसा सो जे सिक्स्टी अबाव लोक आसा तांका रिडींग प्रॉब्लम जायना स्क्रिन व्हड आशिल्ल्या कारणान तांच्या दोळ्याचेर स्ट्रेस जायना बेटरी केपेसिटी ही खूब फास्ट आसा तशेंच तांच्यानी जो चार्जर दिला हो सुपर फास्ट चार्जर दिला म्हळ्यार एक चाळीस पर्संटाचेर जर फोन आसत जाल्यार एक धा मिनटां भितर नायन्टी परसंट फोन चार्जींग जाता प्रॉसेसर आनी रेमय बी खूब बरो आसा ह्या फोनाचो आनी तशींच स्टोरेज केपेसिटी ही बरी आसा तें इन इन बिल्ट तांचो वान ड्रायव ड्रायव आसा तसोच गुगल ड्रायव्हाचेरय स्टोरेज करपाक जाता आनी इन बिल्ट फोनाचे स्टोरेजय खूब बरो आसा सगळ्यान जमेची बाजू म्हळ्यार इतलें सगळे फिचर दिता आसतना तांच्यानी तांचो प्रायस रेंज हो पंदरा हजार ते वीस हजारां मदी दवरिल्लो आसा सो जे मिडल क्लास सेशन सुद्दां आसा तांका हो परवडपा सारको स्मार्ट फोन आसा ह्या स्मार्ट फोनान फिंगर प्रिंट रीड करपाक शकता तशीच साउंड क्वलिटी ही खूब बरी आसा बास आयकपाक येता तशेंच केमेरा क्वलिटी विडिओग्राफी तशेंच फोटोग्राफी खातीर दोनी फ्रंन्ट एज वेल एज रेर केमेरा हे दोनूय केमेरा खूब बऱ्या पैकी बरें फोटोस आनी विडिओ रिकर्डींग करून मेळटात फोनाची प्रायसाच्या बद्दल सेटिसफेक्शन आसा आनी एक म्हयन्या उपरांत हो रिव्ह्यू दिता आसतना खूब बरें दिसता की आता पर्यत ह्या फोनांन चार्जींग करता आसतना जशें चडशें फोन खूब तापता किंवां हीट जाता तसो हो फोन हीट जायना चार्जींग जाल्या उपरांनय तो टेंम्परेचर मेन्टेन केल्लो उरता तसोच खूब वेळय फोनार उलयल्यार फोन हिटिंग घेयना सो ती एक ह्या कंपनीची एक बरी बाजू आसा की तांचे फोन हीटअप जायना फास्ट सो हांव रिक्वेस्ट करतले जर कोणीय फोन घेवपाक सोदता जाल्यार रेडिमी नोट टेन हो फोन प्रिफर करचो कित्याक तो तुमच्या बजेटानय भितर बसता तसोच तातून भितर भरपूर क्वलिटीज आसा जी स्मार्ट फोना खातीर एसेंशल आसात देव बरें करूं